पूजा में हमारे यहाँ धर्म हिन्दू धर्म में रामायण बैठाते हैं कृष्ण जनमाष्टमी बैठाते हैं तो इसमें लोगों को बुलाते हैं इकट्ठा करते हैं वहाँ पर पूजा पाठ करवाते हैं पूजा पाठ करा कर अपना थमान उस में लगाना होता है उसमें हम लेकर आते हैं धूप दिया तेल यही तब लेकर जाते हैं तो वहाँ पर फिर पूजा में उपयोग करते हैं जिसमें हमारे सार्वजनिक भेज उज जाते हैं वो पूजा करते हैं पूजा करके घर आते हैं और अपना घर में भी मंदिर बनाते हैं भ फोटो